रंगनि जो उपयोग करे असां पंहिंजे दिलि जे अलॻि अलॻि फीलिंग्स खे बि पेंट कैनवस ते लाइ सघूं था कॾहिं कॾहिं मौसम एतिरो सुठो हूंदो आहे त हुनखे ॾिसी करे प्रकृति जी विभिन्न छटा ॾेखारण जो मनु कंदो आहे कॾहिं फ्लॉवर्स ॾिसूं त लॻंदो आहे कि असां पहिरें केतिरी प्रैक्टिस कंदा हुआसि त फ्लॉवर्स खे बि असां कैनवस बोड ते लाईंदा आहियूं